हमको ऐतिहासिक और आत्मिक भयकथा मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं ऐतिहासिक अकबर बाबर और ये उनकी अकबर की कहानी मुझे सबसे अच्छी लगती है वो वो वो स्टोरी हमनी मोबाइल में ही देखा है और किताब मे भी पढ़ा है अकबर की कहानी हमको बहुत अच्छी लगती है फिर ये सांस्कृतिक गीता रामायण और महाभारत संस्कृति संस्कृत पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमने ले कर उसको को पढ़ा भी है संस्कृत मे कादम्बरी रघुवंशम शाकुंतलम और रघुवंशम का शाकुंतलम मुझे रघुवंश की ये जो रघुवंश की कथाएँ हैं हमको बहुत अच्छी लगती हैं रघुवंश मे मनुसली मनु और स्मृति से लेकर अग्निवर्ण तक का जो कथाएँ हैं इक्कीस सर्गो का इक्कीस सर्गो का जो कथाएँ हैं उनमें से मुझे सबसे अच्छी रामायण का कथा लगता है और वो हमने विस्तार से पढ़ा भी है और देखा भी है मुझे बहुत अच्छा लगता है और शाकुंतलम का चतुर्थ अध्याय हमको बहुत अच्छा लगता है और हाल में हमने एक हाल में हमने एक स्टोरी है जो कि पैर हाल में ही हमने एक हिंदी का कहानी पढ़ा है कि वो हमको बहुत अच्छी लगी है उस कहानी का नाम है कक्षा आठ की स्टोरी है कक्षा आर्ट की स्टोरी है काकी लेशन हैं वो जो पढ़नी मुझको बहुत अच्छी लगती है और मुझी भयानक वाली कहानियाँ स्टोरी बहुत अच्छी लगती है ये भूत डायन की इस्टोरी मुझे पटने और लिखनी दोनों मे ही बहुत अच्छी लगती हैं और हिंदी की मुझे चीला जीवन शैलियाँ पी चिप्परी करना बहुत अच्छा लगता है जो कि हमने लिखा है और पढ़ा दोनों काम अच्छे से किए हैं और किताब मुझे पढ़ना सबसे अच्छा लगता है चाहे हिंदी इंग्लिश संस्कृत इन तीनों में से चाहे जो भी हो